جب میں دس سال کا تھا تو میرے پاپا نے مجھے ایک نیکون کا کیمرہ لا کر کے دیا تھا اور میرے گھر میں ایک بہت بڑا آنگن ہے جہاں پہ میں نے گملے لگا رکھے ہیں جس میں بہت سارے پھول آتے ہیں ایک دن اس گملے میں اس پھول کے اوپر ایک مدھومکھی بیٹھی آ کر اور میں کیمرہ لے کر کھڑا تھا اور میں نے اس کا فوٹو کھینچا وہ فوٹو میرا زندگی کا پہلا اور یادگار فوٹو ہے وہ مدھو مکھی اس پھول پر بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے جیسے ہی فوٹو کھینچا تو وہ اڑ گئی تو صرف فوٹو پھول کا آیا تھا پر مجھے جب سے یہ جذبہ ہو گیا کہ اب سے میں اور فوٹوز لوں گا تب سے میں نے اور فوٹوز لینا شروع کیے اور بہت وقت تک میں فوٹوز لیتا رہا میں نے بہت سے فوٹوز اپنے آنلائن اپلوڈ کرنا شروع کر دئیے تھے اور اب میں اپنا ایک چینل چلاتا ہوں جس میں میں فوٹوز اپنی اپلوڈ کرتا ہوں اور مجھے فوٹو گرافی کا بہت شوق ہے